हलो स्विगी जय झूलेलाल मां भाविका थी ॻाल्हायां मां तव्हांखां कुझु ऑडर घुरायो हुओ काल्ह मुंहिंजे घर में कुझु पार्टी हुई त मां हुतां घुरायो हुओ हिकु ऑडर अॼु त हुन में मां घुरायो हुओ पास्ता घुरायो हुओ नुडल्स घुराया हुआ मंचूरियन घुरायो हुओ ऐं ॿ टे शयूं बि घुरायूं हुयूं पा पाव भाजी घुराई हुई गोलगप्पा बि घुरवाया हुआ त छा थियो मूंखे हुन ऑडर में हिकु ॿ शयूं न घटि मिलियूं जीअं मूंखे नूडल्स त मिलिया त हुन सां मंचूरियन न मिली ऐं मूंखे पास्ता मिलियो मां रैड सॉस पास्ता घुरायो हुओ मूंखे वाइट सॉस पास्ता मिलियो पर मूंखे वाइट सॉस पास्ता पसंदि न आहे त मूंखे मां छा कया मूंखे रैड सॉस पास्ता मिलियो हुओ त मूंखे त उहो पसंदि न आहे त हिन करे मां तव्हांजो सामान रिटर्न थी कयां मां तव्हांखां ॾाढी परेशान आहियां मूंखे तव्हां ऑडर मुंहिंजो सुठो ॾियो हाणे मां रिटर्न कंदमि त मूंखे ॿुधायो मूंखे मुंहिंजा पैसा कीअं वापसि मिलंदा मूंखे मुंहिंजा पैसा वापस ॾियो पंहिंजो सामान कंहिंखे चई करे घुराए वठो पाण ई ऐं मूंखे ॿुधायो मुंहिंजो पैसो मूंखे कीअं वापसि मिलंदो मुंहिंजी त पार्टी तव्हां ख़राब कई न हाणे ॿुधायो मां छा कयां मां तव्हां खां ॾाढी नाराज़ु आहियां मूंखे सम्झ में नथो अचे मां छा कयां मां मुंहिंजा जेका महिमान हुआ उहे बि पम परेशान थी विया असां छा घुरायो असांखे छा आहियो अधु सामान आहियो अध न आहियो आहे हाणे अचे बि त मां छा कंदमि मूंखे त सही समय छा तव्हां सही शइ ॾिनी न न त हाणे मां छा कयां मूंखे ॿुधायो